हिकु हज़ारु नव सौ पंद्रहं हिकु हज़ारु सत सौ टेवीह ॿ हज़ार पंज सौ छवीह टे सौ ॿावीह अठ हज़ार हिकु सौ ॾह